हाँ हमारे क्षेत्र का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है यहाँ राजाओं का वंश था राजवंश थे यहाँ कुछ जाट राजाएँ थे जयपुर में इन्होंने शासन किया और शासन उनके काल का शासन बहुत ही अच्छा था जैसे मान सिंह सवाई मानसिंह जय सिंह बच्चु सिंह इनके इति काल में यहाँ का शासन काफ़ी अच्छा रहा और सभी बहुत ही मजबूत थे और किसी से भी हारने की ज़रूरत नहीं कोई भी इनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था और यह राज्य का शासन बहुत ही बखूबी तरीके से निभाते थे